साढ़ै इ'यै होंदियां लक्कड़ियां गै ते अस एह्दे'र ही मस्त रौह्न्ने असें इ'यै शैल लगदियां चुल्ल होई शैल लगदी चुल्ली बिच्च ही बनाने अस इ'यां गैसा ते चुल्ली दा बड़ा फर्क ऐ चुल्ली'र बड़ी सोआदली रुट्टी बनी जंदी ऐ अस गैसा'र बी बनाने एह् बी नी ऐ गल्ल जे पता नी लगदा पता लग्गी जंदा ओह्दा बी बा एह् ऐ जे अस चुल्ली'र जियां स्याने लोक बनांदे हे असें उ'यै शैल लगदी कन्नै सारे बच्चे चुल्ली चबक्खै बेहियै अग्ग बी सेकी सकदे ठंड जेह्ड़ी ऐ ओह् बी दूर होई सकदी साढ़ै पाला बड़ा जबरदस्त पौंदा ठंड मती होईं जंदी अस फ्ही शैल शैल अग्ग सेकी सकने दुनियां होर बी कोई बाह्रा आवै तां ओह बी अग्ग सेकी सकदा नगोई जंदा आदमी शैल निग्गै बेही सकदा अस लोक बचारे इयै पराने जमाने दे लोक जेह्ड़े हे असेंई इ'यै परसिंद ऐ असें रुट्टी ओह्दै'र ही शैल लगदी गैसा उप्पर नी लगदी शैल असेंई चुल्ली पर चुल्लै पर ही शैल लगदी ही असें चुल्ली पादियां देसी चुल्लीं साढ़ै साढ़ै लक्कडियां बतेरियां होंदियां उ'यै बालने अस उ'यै शैल लगदियां असें अस सारी दुनियां इ'यै जेही ऐ साढ़ै साईं बडे लोक न केईं लोक अमीर बी हैन अस जेह्ड़े गरीब लोक आं असें इ'यै शैल लगदियां देसी चुल्लै ई शैल लगदी असें रुट्टी बी शैल लगदी कुक्कडियें रुट्टी बनाने सरेआं दा साग बी बनाने शैल सब्जियां सब्जियां जेह्ड़ियां होंदियां उयै शैल लगदियां सारा किश होंदा साढ़े लोकें दे